کھیل ایک ایسی چیز ہے جو کھیلنے میں مزہ آتا ہے اور کھیل ہم سب دوست آپس میں مل کے کھیلتے ہیں اور کھیل میں کبھی لڑائی کبھی مذاق کبھی غصہ کبھی تفرقہ ایسے بھی کئی موڑ آتے ہیں سپوز دیٹ درصل کرکٹ کرکٹ میں کئی کرکٹ کا امپورٹیٹ ہوں میں اور کرکٹ بہت اچھا کھیل میں بہت اچھا لگتا ہے کھیل کئی طرح کا ہوتا ہے جیسے ہوکی کرکٹ کبڈی پھر یہ یہ سب کھیل ہم لوگ کا پسندیدہ کھیل ہے تو یہ کھیل میں ہم لوگ بہت اچھے سے کھیلتے ہیں کھیل کھیل کیا کھیلتے کھیلتے پھر ہم لوگ اچھے سے کھیلتے ہیں اور کھیل ایک میدان کا اہم حصہ ہے کھیل میں ہم لوگ کبھی مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم لوگ معافی بھی مانگ لیتے ہیں بھائی غلطی ہو گئی کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے اگر کھیل میں لڑو گے نہیں جھگڑو گے نہیں تو پھر کیا مزہ ہے کھیل میں